तेरह हजार तीन सौ तिरयानू चौदह हरा हजार दो सौ इक्कीस पाँच हजार दो सौ पैंतालीस चार हजार नौ सौ निन्यानबे सात हजार आठ सौ इक्यासी